السّلام علیکم جی آپ انکل اسٹیشنی شاپ سے بول رہے ہیں وہ آپ کی شاپ کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے تو مجھے کچھ سامان چاہیے تھا اچھا وہ کیا کہتے ہیں مجھے رائٹنگ پین ایک سیزر اور پنچنگ مشین چاہیے تھا بنڈن میں چاہیے نہیں تو بیس کا چاہیے جو زیادہ مہنگا ہو اور کافی اچھا بھی ہو نہیں نہیں مطلب نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا چھوٹا ہو میڈیم سائز چاہیے جی جی سب کا ایک ایک بنڈل چاہیے نہیں اگر آن لائن ہو سکے تو آپ آن لائن کروا دیجیے جی اگر آن لائن ہو سکے تو آپ آن لائن ہی کروا دیجیے میں پیسے پے کر دوں گی فون پے سلمیٰ خاتون

جی جی جی لیکن ہم کو شام تک شام تک تو چاہیے مطلب چھ بجے تک جی جی ٹھیک شکریہ